मुंहिंजो हिकु दोस्त आहे जेको ॻाईंदो आहे गायक आहे पर उन जो सुरु एॾो सुठो न आहे अञा घटि अथसि त मूं सलाह ॾिनी उन खे त मुंहिंजे पासे में हिकु दोस्त रहंदो आहे उहो सुठो गाय गायक आहे ऐं तूं उन वटि वञु ऐं वञु उन खां सिख त उहो तोखे सेखारींदो ऐं प्रैक्टिस कंदे तूं तोखे सेखारींदो रिहर्सल कंदे तूं त उहो तोखे सुठी तरह सेखारे करे ऐं सेखारींदो पोइ तूं रोज़ु उन वटि कलाक ॿ सुबुह शाम वेंदो कर ऐं तोखे उहो सुठी तरह ॻाल्हाईंदो त तुंहिंजो सुरु पहिरीं खां वधीक सुठो थींदो पोइ तूं घर अची करे पो तूं बि रिहर्सल कर सुबुह शाम हिते अची करे रिहर्सल त तुंहिंजो घरु गायक जो सुरु जेको आहे गले जो सुरु आहे वधीक सुठो थी वेंदो ऐं इन ॻाल्हि जो ॻाल्हि न कर चिंता न कर तोखे ॻायण में होशियार थी वेंदे ऐं धीरे धीरे सभु तोखे ॻाइण में पो सुर में सुधार थी वेंदे ऐं ऐं उनती करे वेंदो धीरे धीरे उन जे टाइम लॻंदो पर धीरे धीरे वञी करे सिखजे उते सुठी तरह बराबरि इहो सभु सुठो थी वेंदो ठीकु आहे